शैल्ली कैसे हो आप और अब तबियत कैसी है आप की क्यों ऐसा क्या हो गया पेट में दर्द हो रहा था कहाँ पे दर्द है अच्छा सीधे हाथ में या उलटे हाथ में पेट के उलटे हाथ की तरफ दर्द था ठीक है आप एक काम करो स्ट्रेचर पे लेटो ठीक से मैं आप को एक बार चैक करती हूँ ठीक है अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है ज़्यादा दर्द है अच्छा अच्छा तो कोई दर्द की दवा वगैरह आप को तो आप मेरा

अच्छा सुबह से कुछ खाया उस के बाद कुछ खाया ठीक है तो अभी थोड़ा सा खिचड़ी ले लो खिचड़ी खाने के बाद दर्द की एक दवा और देंगे वो खा लेना और मैं एक टीका लगा देती हूँ आपको तो वो टीका लगाने से आपको दर्द में थोड़ा आराम मिलेंगा लेकिन पूरा ठीक नहीं होगा शाम को एक बार फिर देखने आउंगी अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे फिर से बता सकते हो नहीं नहीं ये वाला दर्द नहीं करेगा अगर बोलो तो टीका लगा देती हूँ और नहीं अगर अगर बोल सकते मतलब जैसे अगर ज़्यादा दर्द है बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर एक बोतल चढ़ा देते हैं आपको

अच्छा बोतल में परेशान हो जाओगे ठीक है तो मैं एक टीका लगवा देती हूँ आपको और आपके घर परिवार से कोई आया है आप की देख रेख करने के लिए अच्छा ठीक है टेंशन नहीं लेनी है आराम से ठीक हो जाओगे जल्दी जल्दी ठीक हो के घर चले जाओगे है न आराम से अपना खा पी के आराम करो फ्रूट वगैरह खाओ हाँ वो दवा आप ले लो और ये टीका मैं आपको लगा रही हूँ ठीक है थोड़ा सा बाज़ू ऊपर करो ठीक है चलो ये टीका मैंने लगा दिया है आपके अब आप को सिर्फ़ आराम करना है सोना है नींद पूरी करनी है अपनी ठीक है हाँ और आपकी जो मम्मी है उन उन को भी मैं कह देती हूँ कि वो शोर शराबा ना करें शांति से अपना आराम से बैठें आपके पास और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं वार्ड नंबर चार में हूँ आप मुझे तुरंत बुला सकती हैं वहां से अच्छा साफ़ सफाई का दिक्कत है अच्छा ये बताओ जैसे आप बाथरूम वगैरह जा पा रहे हो आराम से बाथरूम जाने में तो नहीं पेट में कहीं दर्द हो रहा ठीक है बाथरूम कैसा आ रहा है पीला आ रहा है के सफ़ेद आ रहा है

सही आ रहा है ठीक है पानी कितना पीते हो पूरे दिन में आज कम पानी पिया है नो नहीं नहीं शालिनी ऐसे नहीं कर सकते हो पानी तो ज़्यादा पीना पड़ेगा नहीं तो बोतल चढ़ा दूंगी मैं ठीक है आगे से ध्यान रखना पानी वानी अच्छे से पीना कोई दिक्कत हो तो मैंने बता ही दिया है वार्ड नंबर चार से कभी भी मुझे बुला लेना मम्मी को भेज देना वो बुला देंगी मुझे नहीं तो किसी नर्स को बोल देना ठीक है न चलो ओके